हमारे यहाँ बिजली गर्मी में नहीं रहती है तो हम को बहुत परेशानी होती है कि जैसे हम को पानी लेना रहता है बिजली से और हमें और भी अन्य काम होतें हैं जैसे हम लोग फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम फ़ोन चार्ज में करने के लिए हम को परेशानी होती है इसी लिए हम को बिजली की आवश्यकता होती है और हम लोग

जैसे हमारे यहाँ बिजली जाने के बाद हमारे यहाँ इनवर्टर होता है तो इनवर्टर अपना चालू कर लेते हैं इनवर्टर की मदद ले लेते हैं और जैसे हमारा इनवर्टर ख़राब हो गया तो बैटरी मतलब बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके लिए हम को बिजली की ज़रूरत होती है और हम ऐसे ही हम हमें अन्य काम होते हैं बिजली से जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा ही होती है तो बिजली बिजली की आवश्यकता होती है और यही सब अन्य काम होते हैं